भारत में किस तरह का भोजन किया जाता है भारत में चावल दाल सब्ज़ी अचार मिर्ची किया जाता है रोटी रोटी किया जाता है रोटी दाल भी किया जाता है रोटी दूध भी खा सकता है रोटी चोखा भी खा जा सकता है चावल दाल सब यह सब खाया जाता है भारत में अनेक प्रकार का खाना मिलता है खाना में जैसे भिंडी की सब्ज़ी हो जाती है भिंडी की भुजिया हो जाती है भिंडी की सब्ज़ी भी बन जाती है आलू की सब्ज़ी बन जाती है मूली की भी सब्ज़ी बन जाती है मूली का अचार भी बन जाता है बैंगन का भी भारत में उपयोग किया जाता है भारत में हर तरह की चीज़ उपयोग किया जाता है जैसे दाल हो चावल हो हर चीज़ भोजन की जगह एक जैसे है खाने में जो नाश्ता वाश्ता करते हैं घर में बनाते हैं भारत में खीरा खा सकते हैं भारत में अनेक प्रकार की सब्ज़ी मिलती है भारत में हर एक जगह भारत से चावल गेहूँ सब जाता है और भारत में किसी तरह की दिक़्क़त नहीं होती है गोभी की सब्ज़ी भी मिल जाती है खाने में खाना में अनेक प्रकार की सब्ज़ी हो चावल हो दाल हो मीट मछली भी उपयोग किया जाता है अंडा मुर्ग़ी यह सब भारत में मिल जाते हैं कुछ ऐसे देश हैं जो वहाँ नहीं मिलते हैं लेकिन भारत में हर चीज़ मिलती है अपने यहाँ भारत में जिस तरह हर जगह जब यह केला मिल जाता है केले के भी सब्ज़ी बन जाती है और केला का कटहल भी मिल जाता है भारत में भारत में हर जगह जो है अंगूर वंगूर भी भारत में ही मिलते हैं भारत एक ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती शायद कभी ऐसी चीज़ होगी जो नहीं मिलती है बाक़ी सब भारत में मिल ही जाता है और हम लोग भा ख़ुशनसीब हैं जो भारत में रहते हैं और हम बहुत अच्छा देश में रहते हैं और भारत ऐसा देश है जो हम लोग भारत में रहकर स्वस्थ रहते हैं यहाँ रह कर हवा हवा रहने का बैठने उठने का सब कुछ रहन सहन बहुत अच्छा रहता है और और भोजन हम लोग ऐसा करते हैं जो खान पान सही रहता है तो हम लोग ठीक रहते हैं भारत में का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति चाहता है कि जो हम यही रहे और अच्छी तरह से काम धाम करें और खाएँ भजन बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है घर में जैसे दुकान हुई दुकान में होटल में भोजन आदमी करने जाता है तो घर का खाना जैसे बनता है तो उसे तरह से बनाया जाता है लेकिन खाना घर का ही खाना होता है होटल का खाना ही होटल की तरह रहता है हम लोग जो है घर ही का खाना खाते हैं और बहुत बहुत बेस्ट रहता है खाना जैसे अपने यहाँ दाल में घी रख के खा लेता है

ज़ीरा फ्राई होता है दाल में और बहुत तरह की ऐसी चीज़ है जो अपने भारत के अंदर में मिल जाती है भारत अच्छा देश बहुत ही सुंदर देश है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे खाना पीना खाने में कोई दिक़्क़त नहीं होती है और एक दिन काम भी नहीं करें तो अपने भारत के अंदर में बहुत अच्छी तरह से कहीं घर में बैठकर खा सकते हैं बाल बच्चे सब के साथ रह सकते हैं और खाने पीने में कहीं से दिक़्क़त नहीं होती है अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो खाना पीना ख़ुद ब ख़ुद मिलता ही रहेगा और बहुत ही सुंदर से भारत देश है हम लोग खाना पीना बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे नहीं मिलता हो जैसे अंडा हो चाऊमीन बर्गर ऐसा सब मिल जाता है भारत में और विदेश विदेश के बारे में हम इतना नहीं जानते हैं और मैं भारत का रहने वाला हूँ तो मैं भारत का ही नाम लूँगा